جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پڑھائی ہمارے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے پڑھائی ہی ہمیں آگے تک لے کے جاتی ہے ایسے ہی میں بھی اک پڑھنے والی شاتر چھاترا ہوں میں نے بھی اپنے ٹینتھ اور ٹوئیلتھ بورڈس دیئے ہیں اور میں اب آگے پڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں کیونکہ آپ جتنا آگے پڑھتے ہیں آپ اتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہے کہ آپ مطلب کی پڑھائی کی وجہ سے آپ پیچھے آئیں اسی کچھ ہو آپ جتنا پڑھیں گے آپ اتنا آگے بڑھیں گے زندگی میں پڑھائی سے ایک ویکتی کی ایک انسان کی جو ہے پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے اس کے بیہیویئر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان دیکھنے میں کیسا ہے اس کی جو وویہار ہیں اس کے جو بیہیوویئر ہیں وہ کیسے ہیں کسی دوسرے انسان کے لئے پڑھائی کرنے سے آپ کا نالج انکریمنٹ ہوتا ہے آپ کو دیش دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آپ اپنی جو بھی آگے کی فیلڈ ہے اس میں بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں میں نے بھی ماشا اللہ ٹوئیلتھ پاس آؤٹ کیا ہے اور میں اب آگے پڑھنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور کس سے میں اپنے خود کا اپنی فیملی کا اور اپنے دیش کا نام جو ہے روشن کر سکوں